जि'यां एह् सवाल पुच्छेआ गेआ तुसें पुच्छेआ मि एह् कि में ऐज पार्टिसिपेंट में जेह्ड़ा मैच खेलेआ जेह्ड़ा मतलब कि में स्पोर्ट्स खेढेआ खो स्पोर्ट्स खेलेआ ओह् ऐ क्रिकेट एह् में अपने स्टेट लैवल ही खेलेआ हा अपने जम्मू जम्मू च खेलेआ हा स्टेट लैवल एह्दे च एह् मैच बड़ा बड़ा इंटरस्टिंग मैच होई गेदा हा ए एह्दे च एह्दे च पैह्ले त्रै बिकटां उड्डी गेदियां हियां साढ़ियां ते असैं मारना हा कोई इक सौ पंजा रन कोई त्रीह्ं ओवरे च मरना हा शायद कन्नै इन्ना मि चेत्ता ऐ आह्ली ते ओह्दे च गै त्रै बिकटां साढ़ी पैह्ले उड्डियां ओह्दे बाद फ्ही मैं गेआ खेढन मेरी बैटिंग आई माराज मेरी बैटिंग आई उल्लै फिर केह् होआ जी पैह्ले मैं थोह्ड़ा स्टाप स्टाप खेढेआ इक दो त्रै ओवर दो त्रै ओवर मैं पैह्ले टैस्ट कीत्ते मतलब कि अपने आप ही सैट कीत्ता ग्राउंड पिच ग्राउंड च पिच च सैट सुट कीत्ता शैल करियै फिर ओह्दे बाद मैं शार्टां लग्गेआ चुक्कन बल्लें बल्लें पैह्ले मैं थोह्ड़ी ग्राउंड शार्टां मारियां चौके चुके वास्सै मारियां एह् सिंगलां सुंगलां लैतियां अपने आप ही सैट कीत्ता शैल करियै फिर ओह्दे बाद मैं शार्टां खेढियां शार्टां खेढियां बड्डे बड्डे छक्के मारे शैल छक्के मारे बंदे दिक्खा दे उत्थे महोल बनी गेदा हा शैल इक वार पूरा स्हेई सारे जने जना खना दिक्खा दा हा आइयै आक्खा दे वाकई यार बंदा आया खेढन मुड़ा ऐ कोई खेढा दा यार एह् ऐ बो ऐ उत्थै लोकां गल्लां करन लग्गी पे कि वाकई मुड़ा खेढने आह्ला ऐ एह् ऐ ठीक ऐ जी मराज चो फिर ओह्दे बाद फिर मैं कीती मैं ओह्दे अपनी सैंचरी मारी उसदिन मेरी पैह्ली सैंचरी ही च सैंचरी मारी ओह् स्टेट लैवल मैच असें जित्तेय माराज और ते इस बात पर फ्ही मि मैन आफ दा मैच दित्ता गेआ उ'नें मि मैन आफ दा मैच दित्ता आखेआ लैओ माराज तुस मैन आफ दा मैच बने ओ ते रन रुन मारे असें शैल ट्राफी टरुफी जित्ती असें माराज उदे ट्राफी टरुफी जित्ती शैल करियै फिर असैें बाद च गे खान पीन खाद्धा पीता असें फिर असें स्पोर्ट्स च तां करियै अस स्पोर्ट्स बड़ा प्यारा ऐ स्पोर्ट्स कन्नै प्यार ऐ असें ते हुन जि'यां तुसैं पुच्छेआ दूआ कि में ऐज अ सपैक्टेटर दिक्खेआ कदें मैच कोई दिक्खेआ मतलब कि ज्यादा दिक्खेआ जि'यां एह् माराज पिछला मैच होआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दा मैच होआ तुसें सारें पता कि इंडिया और पाकिस्तान मैच दा किन्ना क्रेज ऐ जना खना जना खना मुड़ा घर मैंह जना खना केह् इक हर इक हर इक इंडिया दे घर एह्कड़ा मैच दिक्खेआ जंदा ऐ सारे दिखदे न बंदे सारे सारे दिखदे न एह् आखदे कि माराज इंडिया ते पाकिस्तान दा मैच असें दिक्खना दिक्खना इंडिया दी सप्पोर्ट करदे महा तुसें पता इंडिया ही सपोर्ट करना होंदा ऐ के इंडिया दे जि'यां साढ़े बैट्समैन ऐ मश्हूर मश्हूर इयां जि'यां साढ़े बैट्समैन फेवरेट जि'यां मराज दो दो ओह्कड़ा मैच उ'नें जिताया हा दिक्खेआ हा कि सारे पैह्ले आउट होइये इंडिया हारने आह्ली आई गेदी ही सारे रोन लगी गे आप्पे मैं अपने हा सनां मैं रोन लग्गी पेदा हा इंडिया हारन लग्गी पेई ही ओह्दे बाद फिर विराट कोहली होर जी आए उ'नें दौनें अपने आप ही स्ट्राइक गी पूरा कीत्ता सैटल कीत्ता उ'नैं उ'नैं धीरे धीरे खेढन लग्गी पे खेडन लग्गी पे फिर थोह्ड़ी लोकें उम्मीद जगी कि महा जित्ती जाना इंडिया नै पर लग्गेया ने'हा कि इंडिया जित्तग जित्तग क्यूंकि सारे आउट होई गेदे हे पिच्छै बचेदा कोहली हा ते हार्दिक पांडेया बचे दा हा ओह् दोनों हे बस उन दौनें पर उम्मीद ही पूरी इंडिया दी टीम दी इंडिया दी पूरी टीम दी केह् पुरे इंडिया दी ओह्दे पर टीम ही जि'यां तुसें पता के पाकिस्तान ते इंडिया दा च किन्ना ओ लगदा ऐ पाकिस्तान ते इंडिया इंडिया दा मैच बड़ा शैल होंदा ऐ जि'यां तुसें पता ही ऐ कि मतलब कि टक्कर दा मैच होंदा ऐ खैर इय्यां नि ऐ कि पाकिस्तान बबी कोई इयां बेकार देई टीम ऐ पाकिस्तान दी टीम बी बड़ी शैल ऐ उं'दे कोल बालर ऐ

ओह् मैच चलो दिक्खेआ मराज जुल्लै मैच लगे हारन इंडिया आह्ले इंडिया आह्ले मैच आह्ले कोहली उंदे कोहली उ'ने जि'यां मैच मारेआ शार्ट मारी ठीक ऐ मैच जिताया असें शैल छक्के लाए शैल छक्के लाए सैंचरी मारी अपनी शैल छक्के छुक्के लाइयै चौके लाइयै मैच जिताया असें इंडिया ही उस टाइम असें इंडिया पर बड़ा प्राउड फील होआ असें आखेआ वाकई एह् बंदे न जेह्ड़े खेढन गे जेह्ड़े इंडिया दा नां रोशन करा दे ऐं पाकिस्तान ते इंडिया च उदे बाद जिल्लै मैच मूच जित्ते असें इंडिया जित्ती मैच अस बड़ा खुश होए सारे खुश पूरी इंडिया खुश होई उस टाइम होई सारी इंडिया खुश होई उस टाइम ते ओह्दे बाद फिर माराज अस न्यूस श्यूज दिक्खन लगी पे असैं दिक्खेआ न्यूस श्यूज उप्पर पाकिस्तान अपना टीवी तोड़न लगी पे एह् मराज कोई बंदे पाकिस्तान आह्ले टीवी दिक्खन तोड़न लग्गी पे कोई अपना अपने पाकिस्तान दे टीमें दे प्लेयरें गाली देने गाली कड्ढन लगी पे एह् चीज गल्त होंदी ऐ जि'यां हुन साढ़े टीम अगर बाय चांस इंडिया हारी जन्दी असैं इंडिया दे प्लयेरें विराट कोहली हुन एह् सारे रोहित शर्मा इयां थोह्ड़ी बोल्ली सकदे गल्त खेले गंद खेढे असैं आखना चलो मैच ऐ कोई नि इक हारदा इक जीत दा एह् होंदा स्पोर्ट स्पोर्ट सी स्पोर्ट पर्सन दी जेह्ड़ी गल्ल होंदी ऐ जां गल्ल बात होंदी ऐ इयां शैल होंदा जि'यां हुन सारे खेढदे ऐं सारे टीमस्पिरिट होंदी ऐ टीम कन्नै मैच खेढेआ जंदा ऐ हुन जि'यां मैं आक्खा ना हुन जियां जि'यां हुन विराट कोहली उ'ने उसदिन कल्ला मैच जताया हुन एह् थोह्ड़ी ना आखी सकने अस कल्ला मैच विराट कोहली नै जताया बाकि उन बालिंग वि कीत्ति ही ना इंडिया दी टीमां दे प्लेयरां नै तां तां करियै इंडिया जत दी ऐ मैच बैसे अब जैसे अब जैसे अब इंडिया और इंडिया का मैच हुआ था एक इधर स्टेडियम में इधर कश्मीर स्टेडियम में ही हुआ था ओह्कड़ा मैच मैं दिक्खेआ हा ओह्कड़ा मैच बी दिक्खने आह्ला मैच हा कसम ऐ ओह्दे मैचे इंडिया जित्ती ही जित्ती ही पर कसम ऐ जियां जित्ती ही ओ असें पता साढ़े ना साढ़ा साह् सुक्की गेदा हा उस टाइम ह्पर असें लग्गेआ असें कि जित्तग जित्तग जित्तग पर इंडिया जित्ती गेई एंड पर कसम ऐ ओह्कड़ा मैच दिक्खने बड़ा मजा आया हा सारे लोग उसदिन तालियां मारी ही शैल जशी मारी ही सारे मतलब कि खुश होये हे सारे पूरी पूरे सारे बंदे खुश होए हे शैल करियै आखदे बाद वाकई मर्ज तुसें अज्ज इंडिया नै जिताया मैच इन्ना जिन्ना मजा मैच दिक्खने दा आंदा न उन्ना मजा खेढने दा बी आंदा ऐ जेह्ड़े हुन जियां हुन अस स्पोर्ट्स लैवल प्लेयर आं जि'यां मैं हुन क्रिकेट खेलना होंदा मि मि क्रिकेट खेलना होना मि पता हुन मि पता हुन मैं कि'यां क्रिकेट खेलना किन्ना मजा आंदा कि'यां टीमस्पिरिट कि'यां होंदी ऐ कि'यां चलदी ऐ टीम कि'यां नि होंदा जी उ'आं उ'आं मैच उ'यां जि'यां इंडिया व इंडिया ते पाकिस्तान दा मैच दा हा उस टाइम पर सारा प्रैशर विराट कोहली उप्पर आई गेदा हा हुन ओह्कड़ा मैच अगर विराट कोहली नेईं जित्तै ओह्कड़ा मैच इंडिया नेईं जितदी इंडिया ही अपने पर बड़ी बैस्ती मह्सूस होनी ही इंडिया नै सोचना हा की वाकई के केह् कीत्ता एह् पर उस टाइम पर विराट कोहली और विराट कोहली उ'नै मारिड़े रन उ'नै जिताई ओड़ेआ मैच हुन जि'यां हुन हुन जियां अस ओह्कड़ा मैच जित्तेआ शैल होआ सारे खुश होइये इंडिया जित्ती गयी बाच सारे मतलब कि अपने घा अपने अपने जशी मारी पार्टी पूर्टी कीत्ति सारें खुश होए सारे माराज ओ सारे खुश हे ठीक ऐ जी उ'नै आखेआ चलो ठीक ऐ एह् गल्ल स्हेई ऐ जित्ती यी इंडिया माराज हुन केह् करी सकने अस एह् ते चलो जित्ती यी फिर पाकिस्तान हारी हुरी गेई ते ओह्दे बाद फिर माराज जुल्लै पाकिस्तान हारी हुरी गेई तां फिर बाच असैं दिक्खेआ न्यूस न्यूस चैनल लान लगी पे अस दिक्खा ने चलो केह् करने इंडिया दे कौन मतलब कि केह् बनेआ कौन ही बनेआ शैल हां ते बाद असैं न्यूस श्यूज दिक्खेआ कि विराट कोहली होर बने मैन आफ दा मैच और पाकि स्तान दे बंदे बड़े रोआ दे हे उ'ने टीवी टूवी भन्नी ओड़े अपने एह् ऐ बो ऐ मैं बस एह् ही आखना चाहना कि तो जियां मतलब कि अस हुन अपना एक्सपीरियंस बी मैं शेयर कीत्ता थोआड़े कन्नै अजें मैं बात बाल मैं जियां क्रिकेट खेलेआ मैं क्रिकेट च अपना एज अ टीम मैम्बर बी मैं अपना बड़े इफैक्टस पाए ने एफर्ट पाए ने जुदे कन्नै अपनी टीम ही जिताया असें टीम टीम गी जिताना पौंदा एह् नि ऐ के हर बार जताया मतलब कि इयां होंदा ऐसा मतलब कि ऐसा मतलब कि इयां होंदा जि'यां कि कदें कदेै होंदा नि कि कुसै दा कुसै दा दिन चली पौंदा इयां उस दिन मेरा दिन चली पेआ हा कि असें जी टीम अपनी टीम ही जिताई ओड़ेआ हा ते त्रीए नंबर पर आया हा मैं बैटिंग करने ताईं तां करियै शोके च थोह्ड़े छक्के चौक्के लाए हे बनाए हे मैं अपनी सैंचरी मारी ही उसदिन पैह्ली सैंचरी मारी ही मैं अपनी मतलब कि ऐस अ मतलब की इक नाह् इक स्टेट स्टेट स्टेट स्टेट स्टेट नैशनल च स्टेट नैशनल चैंपियनशिप च मारे हे अपने जेह्ड़े साढ़े उद्धर लोकल जम्मू च होई साढ़ी होई ही खलाफ कोह्दे खलाफ होई ही शायद बारा हां बारामुल्ले दे खलाफ होई ही साढ़ा मैच उंदा उस टाइम पर ते एह् कोई छे सत्त म्हीने पैह्ले दी गल्ल ऐ असीं खेले हे बड़ा ओ ओ एक्सपीरियंस फिर साढ़ा असें आह्ले तोड़ी मि याद ऐ बड़ा मजा आया ओह्दे च हुन ओ ओह् दिन नि मैं भुल्ली सकदा कदे चेत्ता